سلام علیکم سر سر آپ جو ہے ٹرپ ایجنٹ بول رہے ہیں جی میں معلوم یہ کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ مجھے جو ہے مسوری کا سفر کرنا تھا تو کیا خرچ آئے گا اس میں

ہاں سر ایک بات ایک بات وہ ٹرین سے جانا تھا مجھے تو اس میں خرچ کیا آئے گا جی جی بائے ٹرین جی جی اچھا تو اس کے لیے جو ہے ڈائریکٹ جو ہے مسوری کے لیے ٹرین مل جائے گی میں فی الحال تو دیوبند ہوں جی جی اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا تو سر یہ وہاں پہنچنے کے بعد جو ہے مسوری وہاں روم ووم مل جائے گا رہنے کے لیے تو ہاں تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کچھ جو ہے آپ نان اے سی ہی رہ لوں گا حضرت سر تو وہ دیکھ سر خرچ کیا آ جائے گا جی جی نان اے سی چوبیس کھنٹے کے لیے کم از کم اچھا اچھا تو اس میں نان اے سی میں فیسیلیٹیز کیا کیا ہیں نان اے سی میں ابھی جو ہے فیسیلیٹیز کیا کیا ہے جی اچھا اچھا تو اس میں جو ہے سنگل اور کپل کے لیے کوئی جو ہے پریشانی تو نہیں ہوگی اچھا نہ ہوتا ہے نہ کہیں کہیں دقت ہو جاتی ہے تو اس لیے میں سوچا کہ پوچھ لوں اچھا اچھا اور اور میں معلوم یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ کھانے پینے میں کیا رہے گا اور ڈسکاؤنٹ کیا رہے گا اچھا اور کھانے میں کیا کیا رہے گا ویج نان ویج میں اچھا دونوں ہے اچھا اچھا چلیے تو وہاں جو ہے ہوٹل جو ہے اگر اپنے حساب سے دیکھنا چاہے کئی ایک ہوٹل ہے ہوں گے اچھا سر تو میں یہ کہنا چا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ ہی بکنگ کر لیتے میں جو ہے پیسے بھیج دیتا ہوں جی جی جی آ آج تو نہیں ایک دو دن بعد ہی جی جی نان اے سی میں جی جی اور مسوری ریلوے اسٹیشن سے جو قریب ہونا چاہیے سر جی ٹھیک ہے سر پھر ٹھیک سلام علیکم اوکے سر